میں نے آپ کے آن لائن سے کپڑے خریدے اور وہ کپڑا جو ہے کافی ایک لوور ایک ٹی شرٹ لیے تھے جو کافی فٹ اور بڑھیا لگ رہا ہے میرے دوست لوگ اس اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں جو وہ بھی لینا چاہ رہے ہیں یہ کافی اچھی بات ہے کہ یہاں جو ہے اپنے من پسند کپڑا بھیجا اس کے لیے آپ کا شکریہ یہ کپڑا جو ہے لوور اور ٹی شرٹ کا ڈیزائن پہناؤ کافی بہت بڑھیا ہے اور کافی آرام دائک ہے اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور یہ کپڑے جو ہے ہم پہنے تھے کافی کمفرٹیبل فیل ہوا اور لکس بھی اس کا بہت اچھا ہے دکھاوا بھی بڑا اچھا ہے پیارا ہے دیکھنے میں بھی کافی بڑھیا لگ رہا تھا اور میرے دوست کافی تعریف کرتے ہوئے تھک نہیں رہے ہیں اس کے لیے یہ کپڑا بھیجنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا اسی لیے آپ کو کہہ رہا تھا